हाँ मेरे घर के आस पास काफी सारी कला की दुकानें हैं हमारे वहाँ पे ज़्यादातर मिट्टी की चीज़ें बनाई जाती है मिट्टी की चीज़ें जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए घड़े वगैरह हो गए हांडी हो गई कटोरी हो गई मिट्टी की मिट्टी की कलछूरी चम्मच सब चीज़ें बनाई जाती है हमारे वहाँ मिट्टी के हवन के लिए ये हवन कुंड भी बनाया जाता है क्योंकि बहुत ही फेमस है इस समय प्रचलित हो रहा है मिट्टी के वस्तुएं में खाने पीने से हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है इसलिए ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है हालाँकि यह तो प्राचीन काल से चला आ रहा हैं मिट्टी की चीज़ें बनाना लेकिन इस समय कुछ ज़्यादा ही समय में लोग अपनी शरीर को लेकर बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं और मैं नियमित रूप से कौन कौन से स्टेशनरी वस्तुएं खरीदना चाहता हूं तो मैं नियमित रूप से पेन वगैरह हमेशा लेता रहता हूं और मैं लोगों को दान भी करता हूं कॉलेजिस में कॉलेज वगैरह में उसके अलावा मेरी कला पसंदीदा कला शिल्पी यही है कि जो मिट्टी की चीज़ें होती है मिट्टी के बर्तन वगैरह वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं एण्ड मिट्टी के घड़े में पानी पीने में अलग ही स्वाद आता है